मैंने अपनी जीवन में मेरी आकांक्षा या लक्ष्य ये है कि मैं अपने जीवन में वह जहाज़ से विदेश की यात्रा करना चाहता हूँ जहाज़ से विदेश की यात्रा करने का लक्ष मेरा इसलिए भी है क्योंकि मैंने कभी अपने सही जीवन में रियल लाइफ़ में मैंने कभी जहाज़ नहीं देखा है परंतु हमेशा इसे टी भी पर ही देखा है टी भी पर देखने के कारण मैं उसे सामने से देखना चाहता हूँ मैंने टीभीयों में देखा है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं होती हैं जिससे अन्दर की चीज़ों को मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ और ये सिनमा ही है जो मुझे हमेशा इस लक्ष्य को पाने के लिए मेरे अंदर भूख आती रहती है साथ ही ये टाइटेनिक जो फ़िल्म है उसने मुझे इस लक्ष को पाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया है मैं मेहनत भी कर रहा हूँ जिससे कि मैं पैसा कमा पाऊँ और जहाज़ की यात्रा कर पाऊँ